हमरा बिहारमे एकटा लाल जे अइ शिक्षा क्षेत्रमे बहुत आगाँ बढ़ि चुकल अछि हुनकर नाम खान सर अछि ओ बहुत दिनसँ हमर बिहारके शिक्षित करैके लेल बहुत काम कऽ रहल अछि हुनकर एगो सेन्टर खान सर जी एस खान सर जी एस सेन्टर ओ बहुत दिनसँ अपन ई शिक्षाके क्षेत्रमे अपन योगदान दैत दै छथिन जाहि कारणसँ ओ एखन तक कतेक कम्पटीशनवला बच्चासभके पास करवाइ पास कएलै हुनका ट्यूशन ट्यूशनपरसँ कोचिङ्गपरसँ जाहि कारणसँ हुनका बहुत सम्मान मिलल जाइ मिलै छै हुनका ओ पूरा दिल्ली बिहार दिल्ली पटना बहुत जगहपर अपन इन्स्टीट्यूट चलबै छथिन तऽ जाहिपर बहुत सारा बच्चा पढ़ै छै आओर ओ ओकरा एगो सद्मार्ग मिलै छै सही दिशा मिलै छै ओतऽसँ ओ पढ़ै छै ओहि वजहसँ ओ बहुत हुनका बहुत सम्मान मिलै छै कतहु जएलापर खान सरके पूरा बिहारमे नाम चलै छै ओ कम्पटीशनके तैआरी करबै छथिन ओहिमे बहुत सारा बच्चासभ पढ़ै छै हमहूँ हुनकर बूढ़सँ लऽ कऽ बच्चा तक सब हुनकर मोबाइलपर देखैत रहै छथिन हुनकर वीडिओ बहुत अच्छा पढ़बै छथिन ओ अपने एगो इतिहासके शिक्षक छथि ओ बहुत अच्छा इतिहास पढ़बै छथिन आओर सब बच्चासभ आओर ओ एगो अपन मास्टर अपन रखने छथि ग्रुप पढ़बै छथि सब तैआरी करबै छथि यू पी एस सी बी पी एस सी एस एस सी जी डी रेलवे सबटाके तैआरी ओ एकसङ्ग करबै छथिन हुनका लग बहुत सारा बच्चा पढ़ै छनि हुनका लग तऽ एतेक बच्चा छै जे पढ़ऽ कि बैसेके दिक्कत भऽ जाइ छै ऑनलाइन किलास लऽ कऽ ऑफलाइन किलास तकके हुनकालग सब संस्था छै ओ पढ़बै छथिन एतेक सुन्दर सब हुनका लग जाएलए चाहै छथि एहि दुआरे ऑफलाइन तऽ नहि बहुत भऽ सकै छै तऽ ऑनोलाइन बहुत छै शिक्षा क्षेत्रमे सबसँ जादा शिक्षा क्षेत्रमे सबसँ जादा काम करैवला शिक्षकमे हुनकर पहिलुक स्थान आबै छनि हुन वएह बहुत अच्छा पढ़बै छथिन जाहि कारणसँ बहुत लोक हुनकर सम्मान करै छथि जतऽ जाइ छथि हुनकर नामके परचम लहराइ छै बहुत बच्चा हुनकर नामके परचम लहराबै छथिन जाहि कारणसँ हुनका बहुत सारा सम्मान सौँसे देल जाइत अछि बहुत शिक्षाके क्षेत्रमे हुनका सम्मान मिलै छै बहुत शिक्षाके क्षेत्रमे ओ आगाँ बढ़लखिन हँ बहुत बच्चाके अपने एहन एहन बनबैलए चाहै छथिन बहुत एहन आदमी छलखिन जे हुनका पिछाँ हुनकर मार्गदर्शन करैत छथि आओर हुनके एहन एहन बनैके कोशिश करै छथि ओ एगो बिहारके एगो लाल छथि जे पूरा बिहारके शिक्षित करैके ओर सङ्कल्पित छथि आओर ओ अपन बिहारके शिक्षाके लेल सही मार्ग देखबै छथि